नमस्ते हाँ मैडम बोलिए उसमें ये कितने घंटे रहना है आपको मतलब पूरे दिन रहना है या फिर दिन भर के दिन भर के लिए एक नाइट का तब क्या चार लोग आने वाले हैं अच्छा तो क्या आपको रूम में क्या फैसिलिटी चहिए ए सी चाहिए या फिर फैन चाहिए एक नॉर्मल नॉर्मल कमरा चाहिए या फिर नहीं ए सी वाला मैडम ए सी वाला मैडम लेंगी तो उसका तो चार्ज अलग हो जाएगा ये बताइए कि फैन वाला लेंगी या फिर ए सी वाला कन्फर्म करके बताइए कि नॉर्मल नहीं हो पाता है ऐसे आपको ए सी लगा हुआ फैन वाला ही चाहिए नॉर्मल अच्छा सब चीज अटैच चाहिए साथ में एक ही रूम के अंदर ए अच्छा बाथरूम ओथरूम बाहर रहे तो कोई दिक्कत आपको अच्छा तो आप नहीं नहीं है आपको जिससे वही पूछ रहे थे ना कि आपको चारो रूम में अलग अलग व्यवस्था चाहिए या फिर चारो रूम के लिए एक ही व्यवस्था चाहिए एक रूम में रहना तो फिर चार लोग को एक ही रूम में रहना है तब ठीक है ये दो हज़ार लग जाएगा आपको दो हजार तो रूम का चार्ज है सिर्फ और आप अगर कुछ खाना चाहती हैं हमारे होटल में रह के तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा जैसे आप आएंगी नही तो आपको ये आप पहले ही बता दीजिएगा ठीक है आपको जब काउन्टर पर बिलिंग कराएंगी ना तो आप बस ये बता दीजिएगा कि नाश्ते में क्या लेंगी और डिनर टाइम में क्या लेंगी और फिर ब्रेकफास्ट पर क्या लेंगी नहीं आप कब आ रही हैं ये बताइए पाँच बजे तक आ जाएंगी तो ठीक है हम रूम ऊम सही करा के बेडशीट नया लगवा दे रहे हैं या लगवा दे रहे हैं आप आइएगा और रहिएगा आप ये बताइए कन्फर्म नहीं कर रही हैं आप ना कि आप क्या क्या खाएंगी यहाँ पर सब मिल जाएगा आपको वही तो कह रहें यहाँ आएंगी तो नाश्ता भी मिल जाएगा सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब चीज ये रात का डिनर भी ठीक है अगर आपको रात का खाना चाहिए तो आप शाम को सात बजे बता दीजिएगा ठीक है मैडम नमस्ते